गाबोना गोखा गोखै हाय गोखा गोखै खांहैनांगौहाय जोंहा गाबोन संक्रान्ति बेदर जानो बेदर एवजानो गोखा गोखै एवजानांगौ गाबोन थांनांगौ लोगोफोर खाहैनांगौ बारि बालाफ्राव बैयाव गासिबो ज' ज' जाजाय खाहैलायदिनि ना नोंस्रा बायगोनसो नामा दखानफ्राव जोंहा गोदो खानानैसो जायोमोनहाय दानिया मारै मारै जायोथाय नोंसोरहा बायो ना खायो जोंहा खाहैसै एसे एसे नोंस्रा बायदो बायाबा गोखा गोखै एवजालायसै जालायलायसै आरो ओरै थांसै गाबोनथ' अखानायै बैसागु बैसागुआव मोसानोसै ओरै फुजाहैग्रोनोसै फुजा हैनोसै जौ लोंबोनोसै ओरै द' गासिबो फैनोसै फैनानै दामनाय देनाय बैसागु जानोसै मोसाबाय फैबाय दाना ओरै ज' नो खाम सिफुं सेरजा लालायना बैसागु मोसायोमोन गोदोहाय दानियाथ' मोसानोबो रोंला खननोबो रोंला खालि बे मबाइलजों लालायनानै मबाइल लानानै मोसासै खनसै नै आमथिसुवा जानोसै आमथिसुवायाव जों लागोआ हाग्रा एवो ज' जानानै रायजोफ्रा हाग्रा एवखांनानै खेला गेलेनोसै ज' नो बैसागुनि माबा बे बैसागु बायखांबाय ओमफ्राय हाग्रा जा एवबाय दाना आमथिसुवानि रायजो राजाफ्रा ज'नो एवखांबाय खेला जाबाय बल खेला काबादि कुबादि गेलेलायथारबाय ज' ज' जाजाय एखखे फैबाय ओमफ्राय दाना बिस्वकरमा बा फुजा गारि गरा फुजा होस्रांनोसै नखर फुजा होननानै आरामनो बेरायसै जानोसै प्रसाद जालायनोसै बेरायसै बेरायनानै आरामनो ज' ज' थांलायनोसै फैलायनोसै जालायलायनोसै आमफ्राय दाना बिस्वकरमा बायखांबा लोखि फुजा जानोसैलाय बेलजि लोखिनि फुजानि प्रसाद बायनोसै खुलुमसैनोलाय लोखि फुजा जानोसैलाय थांनोसैलाय काति गासा हैसै काति गासा सावनोसै काति फुजा जानोसै माइयाव थाव फुनहैयो काति गासा सावहैयो आरामनो समायना जाबोनोसै समायनायनि आमफ्राय दाना ओंखाम गोरलै फैनोसै ओंखाम गोरलै जाहोनोसै ओंखाम गोरलै जानोसै जोंनावथ' गिलु बालु मानसिफोर जाला बायोमोन गिलु बालु गोबां मानसि जाखायोमोन आरो गोदो हाय कारेन्टबो गैयामोन नालाय गोदोना बाथिफोरजों खनसै दाना बाथिया बारजों स्रोब गोमोरलायथारनोसै बेदरफ्रा थलथफ खावखुमालायनोसै आरो गोदोनि मानसिनि ओंखाम गोरलै जानाय नालाय मा मा जागोन मा मा लोंगोन थलथब खावहरसै बाथि गोमोरनायाव दमासि फैसैलाय दाना दमासि फैबा माबानोसै मा होनो लारु फिथा सिथाव जानोसै एनथाब देनोसै नै दाना निउयाराव ज' ज' जाजाय जा मटर लालायनानै थांसै गारदेनाव गौरां आव पिकनिक जाहैनोसै जौ लोंसै बेदर खाजि जानोसै फेलाय लायथारनोसै गोगोमनो बबाव बबाव थाङो बबाव बबाव फैयो जानानै दानियाथ' माबा बुरि बुरि गामि गामियाव बुरि बुरिनो दै सारनाय जाहोलायनांगौनो उन्दै गोरलैफोरनि ज' ज' जाजाय ज' बुरि बुरिखौ गामियाव लेंनानै जाहोलायनांगौ बैसागु बायदियै ज'नो ओंखाम बेदर लुबा लुबि बेदर नांगौ दाना ना बेदर जौ लोंसै फेनोसै बेरायनोसै जानानै आराम जोबलायबाय देवल थांसै दाना देवलाव थांनानै जिलाफि मेथाइ माबा माबि जाला हैनोसै ओरै थांसै गोदो देवलावथ' नोङो जुलाफे नङाबानो खामानि जाखाया बुरै बुरैया जुलाफे लाबो ह़ोनहरलायो जुलाफे फवासे सेरसे लाबोनोसै बिदिनो लाबोनोसै होफैसै बुरै बुरैया खुसि जाथारसै ओमफ्राय देवल फुजा बाथाय बे मा माखौ नांथारगौ नालाय जुलाफेखौ बुरै बुरैना ओरै थांहां ओरै फैहां बाबो बे एखे बिखौ नांथारसिगौ बिसोरनो